اردو زبان جو ہے پہلے كے ٹائم سے ہی بہت اچھی زبان رہی ہے پہلے كے لوگ تو ہندو بھی مسلم بھی سكھ عیسائی سبھی اردو زبان پڑھتے تھے بولتے تھے سب كچھ كرتے تھے كیونكہ اس كے اخلاق اردو كے جو ورڈ ہوتے ہیں بہت اچھے طرح سے ہوتے ہیں كوئی عزت والے ورڈ ہوتے ہیں اور آج اگر اردو كو آگے بڑھانا ہے تو ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان كو ہمیں اردو سكھانی پڑے گی کیا نا سكھانی پڑے گی آگے بڑھانے كے لیے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس سے ہمیں اپنی آگے قرآن شریف وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے اور بہت سی چیزوں میں آسانی ہوتی ہے اردو وڈ جو ہوتے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں آرام سے سمجھ میں آ جاتے ہیں انگلش یا ہندی كی طرح نہیں ہوتے اردو وڈ جو ہوتے ہیں تو ہمیں كوشش كرنی چاہیے كہ ہم اپنے بچوں كو زیادہ سے زیادہ اردو پڑھائیں مدرسے بھیجیں انہیں اردو پڑھانے كے لیے انگلش ہندی تو سبھی سیكھتے ہیں اردو بھی ضروری ہوتی ہے ہماری زبان كے لیے اردو زبان ایسی ہوتی ہے كہ ہمارے جو وڈ نكلتے ہیں منہ سے بہت اچھی طرح سے نكلتے ہیں اور ہندی انگلش كے وڈز میں کچھ وہ بات نہیں ہوتی جو اردو كے وڈ میں ہوتی ہیں پہلے كے ٹائم میں لوگ جو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اردو ہی سیكھتے تھے كیونكہ اردو زبان جو بہت اچھی زبان ہے لکھنئو كے اندر تو آج وہ اردو ہی زبان بولی جاتی ہے آپ جی آپ جی یہی بولا جاتا ہے بس كچھ جگہ پر ہے اردو نہیں بولی جاتی لیكن كوشش یہی كرنی چاہیے كہ اپنے بچوں كو پہلے ہمیں اردو كی ہی اردو پڑھانے كی كوشش كرنی چاہیے باقی زبانیں تو ہم سیكھ لیتے ہیں